साननैसो सिगांनि बाथ्रा आं जेब्ला गुवाहाटिआव हारसिङै बाइकजों थांदोंमोन बे थांनायाव आङो ओरैबायदि जाथाय जादोंमोन जे थाङै थाङै थांनानै जेब्ला आङो जालुखबारि मोनहैयो जालुखबारि मोननाय समाव आं आन्दायदोंमोन जे आन्दायदोंमोन आन्दानो माने आङो एक्जाम हैनो थांनाय सेन्टारा सेन्टाराव लामाखौ नागिरब्लाबो मोनाखैमोन उनाव आरो आन्दायगानानै आङो थाङै थाङै थांबाय थांनाय समाव ग्रोब एक्जाम सेन्टारखौ मोनहैदोंमोन मोनखांनायनि उनाव आंनि बेगआ आंनि बेगा ज'नानै लामायाव गोग्लैदोंमोन लामायाव गोलैखांनायनि उनाव आं बाइकखौ पार्किङाव दोनबाय दोनखांनायनि उनाव आं जेब्ला जेब्ला चेकिं चेकिं फारसे चेकिं फारसे दावगायलाङो आरो चेकिं जोबखांनायनि उनाव मोनसे जाथाय जादोंमोन बे जाथायानो जाहैबाय मिनिथावथावनो आङो आङो जेब्ला कम्पिटारनि साखाथियाव कम्पिटारनि साखाथियाव जिरायदोंमोन बे जिरायनाय समाव बे जिरायनाय समाव आंनि कम्पिउटार कम्पिउटार किब'र्ड माउस बेफोरो गासैबो बायजोबनायमोन जोबोद जोबोद जोबोद मिनिथाव जानानै उनाव आङो आंनि कम्पिउटार आरो लेपटप कम्पिउटारखौ माउस कम्पिउटारनि माउस आरो किब'र्डखौ सोलायफिननाय जादोंमोन